अ हेल्ल' औ औ नंगौ नंगौ सेन्देलआथ' गोबां रोखोमनि सेन्देलखौ आंनि दखानाव मोननो हायो हौवाफोरनिफ्राय लानानै हिनजावफोरनि गोरलैफोरनि गासैनिबो रोखोमनि सेन्देलखौ मोननो हायो आरो औ दङ दङ गासैबो दंजोबो दाथ' आंनि साप्लायाव नै साप्लायआ दहायसो फैदों दा बेनिखायनो दुइस'निफ्राय लानानै ओरै हाजार बार'स' दङ गोबां रोखोमनि ब्रेन्डनि सेन्देल जुथाफोरबो दङ आरो नोंनोसो माखौ नांगौ आच्चा बेफोर दङ दङ माने दा बे आंनि दखानाव नै दहायसो माबा फैखादों नालाय स्ट'क फैखादों नालाय माल हाबदों बेनिखायनो दा नोंनो मा रोखोमनि सेन्देल नांगौ बेखौनो नों मोननो हागोन दा नोङो फैनानैल' नायफैनो हागोन आरो नों नायफैबानो फसायखागोन दा बेखौहाय आंबो स्ट'कखौ खुलिनानै नायथ'आखै दा बे माल गोदान फैनाया स्ट'क गोदान फैनाया बेयावहाय नायबासो मोननो हासिगोन आरो दङ दङ बेयो फार्स्ट कपि दं सेकेन्ड क'पि दं अरिजिनेलबो दङ बेखौ नों गासैखौबो माखौ नांगौ मोनजोबगोन आरो नोङो अरिजिनेल नांगौबा जुथाफोरखौ नोंनो अरिजिनेल नांगौबा दस हाजारनि गोजौआव जागोन सेन्देलफोराबो नोंनो नांगौबा आद नय हाजारनि गोजौआव जागोन आरो औ औ औ औ औ औ फैनो हागोन दे जेबो नङा आंनि दखाना टुवेन्टिफ'र इन्टु सेभेन खुला थाखायो औ औ औ देह देह फैनो हागोन दे औ औ जेबो नङा दे खालामनो हागोन दे अ दे दे दे